دوڑنا صحت کے لیے بہت مفید ہے جو انسان دوڑتا ہے تو اس کے بدن سے پسینے نکلتے ہیں اور وہ پسینہ بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتے ہیں تو دوڑنا انسان کے لیے بہت مفید ہے اور دوڑنے کے لیے اس لیے میں بھی دوڑتا ہوں اور دوڑنے کے لیے میرے سب سے پسندیدہ مقام میرے گاؤں کا ایک میدان ہے جس میں ہم اکثر کرکٹ کھیلتے ہیں اس میدان کا راؤنڈ پانچ کلو میٹر ہے ہم صبح پانچ بجے سے چھ بجے کے بیچ اس میدان میں جاتے ہیں اور اس پورے میدان کا پانچ چکر لگاتے ہیں میں کبھی اکیلے جاتا ہوں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں بسا اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں اور اس میدان کا پانچ چکر لگاتا ہوں ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس میدان میں صبح صبح اپنے فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے دوڑنے جاتے ہیں اور اس پورے میدان کا اپنے حساب سے چکر لگاتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم گاؤں میں نہیں ہوتے تو پھر اک دوڑنے والی مشین ہوتی ہے شہروں میں کلب کے اندر تو ہم کلب جوائن کرتے ہیں اور اس مشین پر اپنی دوڑ پوری کرتے ہیں لیکن دوڑ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اس لیے ہم جہاں بھی ہوں گھر پہ ہوں یا باہر شہر میں ہوں دوڑ کو ہمیشہ اپنے ساتھ برقرار رکھتے ہیں